बेगूसराय जिला में मौसम समान रहता है अपना जो है हर समय अपना स्थिति समय से वर्षा होता है धूप होता है और ठंडी भी होता है और कुछ ऐसा समय होता है जोकि जाकर के और ये कभी बाढ़ आता है तो मौसम जो है यहाँ का अस्त व्यस्त हो जाता है अगल बगल में और बगल का गाँव भी अस्त व्यस्त हो जाता है यही सब होता है और बेगूसराय में कुछ ऐसा समय होता है जिसमें कि कुछ समय से वर्षा होता है कुछ समय से गर्मी हो जाता है कुछ समय में ठंडी हो जाता है ये सब होते रहता है बेगूसराय जिला में और कुछ ऐसा भी समय होता है जोकि यहाँ उससे किसान अस्त व्यस्त रहता है अपना समय से जो बारिश नहीं होती है तो खेती नहीं हो पाती है और माल जाल भी परेशान हो जाता है यहाँ का और किसान भी परेशान होता है ई सब होते रहता है ई गर्मी से भी परेशानी होती है जोकि यहाँ खेत में जो है घास भूसा नहीं हो पाता है खेत में हइस घास नहीं होने से माल जाल को दूध नहीं होता है दूध ना होने से यहाँ का जो है डेयरी वाला जो है उसको भी दूध नहीं पहुँच पाता है ये सब होता है बेगूसराय जिला में और वर्षा